सिंधियुनि जे शादीअ में थींदड़ रीतियुनि रवाजनि जे बारे में ॿुधायो शादीअ में पहिरियां असां महूरतु कढाईंदा आहियूं पोइ वरी कचो साठ पाईंदा आहियूं पोइ वरी पको साठ हेड त कुटींदा आहियूं हेड खे धक हणंदा आहियूं सत सुहागण खे वठी करे वरी पंद्रहनि ॾींहंनि पोइ वरी बोछिणी ॾाईंदा आहियूं वरी सत सुहागिणीयूं हुन में बूटा भरंदियूं आहिनि वरी हुन में इहो झॾु खपंदो आहे उखिरी मूहिरी खपंदी आहे वरी ब्रह्मण ईंदो आहे सभु सामानु लिखी ॾींदो आहे असांखे वेडीअ जो इहे हू खपे इअं खपे हुन खां पोइ वरी वरी ॿिया साठ थींदा आहिनि पका साठ हुन खां पोइ इहो ॾिख थींदी आहे हुन खां पोइ वरी पेरकशाई कंदा आहियूं वरी नुंहुं ईंदी आहे हुनखां लूणु मोईंदा आहियूं वरी सुठा सुठा कपिड़ा वठंदा आहियूं सुठा कपिड़ा पाईंदा आहियूं घर सजाईंदा आहियूं खाधे पीते जो सामान घुराईंदा आहियूं हुन खां पोइ नुंहुं ईंदी आहे घर में पोइ जाम मज़ो ईंदो आहे थी वेई शादी